میں بہت فلمی ستاروں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جن میں سے شاہ رخ خان ہیں سلمان خان ہیں عامر خان ہیں ان کی فلموں کو میں بہت بار دیکھا ہوں اگر ذاتی طور پر اگر ملنا چاہیں چاہیں گے تو انہیں میں سے ایک شاہ رخ خان سے ہم ملنا چاہیں گے اور ان سے کچھ اسلام کے بارے میں اور گھریلو مسئلے کے بارے میں ہم پوچھ سکتے ہیں